दे दे हेलो सार दे हेल' सार दे आतसा मोजां ना दे आतसा मो सार बे क्लास लानाय एसिबमेन्टनि सोमोन्दै क्लासआव एसिबमेण्डनि हाबायै एसे बुंदो नामा सारआ दे क्लास लानानै माबादि मोनदों

औ नितसय

औ औ औ औ नंगौ नंगौ औ औ

दङ दङ दङ औ औ औ

दंनायाथ' जोङो दा सारआ दानि बे मा होनो इसे निउ इदुकेसन पलिसि नि सायाव सारा एसे बुंगोन नामा ओमफ्राय दा बे

औ औ

औ औ औ औ नोंगौ नोंगौ ओमफ्राय सारा जे मोनसे होनबावदो दा जे सरकारफ्रा जोंनो खोनानो मोनो बहुद प्रग्राम हरो ओमफ्राय मोनसे प्रग्रामखौनो जेनेबा सानबा गाहाम सानथाम गाहाम साद्दिन गाहाम प्रग्राम खालामनो हरो दा बिनि सोमोन्दै सारा माबा बुङोमोन नामा

औ नंगौ नंगौ

औ निदसय निदसय औ औ औ औ आरो निदसय क्लासआवबो एसे हेम्पार हैबाय बे रुतिन क्लासआव औ औ

औ औ औ दे दे दे होनबाय सार दिनैनि थाखाय थोथ' औ दे औ औ जायो जायो औ औ बेखौ औ थिगैनो दं सार आंबो बै एग मद सारजोंनो आंबो एग मद बाहाय होनबा सार दिनैहाय बेवनो दोनथ'सै सार ए दे दे दे औ दे थेंकिउ सार औ